जोंनि भारत हादराव ओह लाइमोनफोरनि जि साख्रि गैयैनि गुबै गुबै जेंनायानो जाहैबाय मा ओह बेखार जेंना मानो होननानै बुङोबा जोंनि भारत हादरा मोनसे मानि जोंनि वार्लडनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन फपुलेसन गोनां मोनसे हादोर ओह होदोर हिसाबै ओह मिथिजानाय आरो बेयावहाय जोंना आरो भारत हादरखौ मोनसे बिथिंयाव नाहरदो जोंनि भारत हादरा जाहैबाय मोनसेबाव बांसिन फफुलेसन गोनां आरो बेजों लोगोसे जोंनि भारत हादराव माने बिराद खम बिबाङाव माने जेरेखम ओह फ्राइभेत इनदासथ्रिआनो जा बा गभमेन्त इदासथ्रियानो जा बेफोराव माने खम बिबाङाव दं बेनिखायनो माने गासिबो थारमाने जोंनि सुबुं माहारिखौ नाहरोबा माने बेयो जोंनि मानि थाखाय माने साफिसियेन्थ नङा आरो मानि बेयाव मावो मावनो थाखाय थारमाने खामानि मावनो थाखाय माने सुबुं सुबुङा आग्लायनानै दङ माने इनदास्थ्रिया बिराद खम आर लोगोसे नोङो सुबुं माहारिया बिराद बारा बेबायदि बेबायदिनि जाहोनाव माने जोंनि ओह सुबुंफ्रा बेराद ओह गोजौ थाखो फरायखांनायनि उनावबो माने बेखार जानानै थानाङो जायफोर जेरिखम नों गभमेन्त सेक्टरावबो नाहर गभमेन्ट सेक्टरावबो नोङो ओह इसिग्राब मानि गभमेन्टया ओह रिखुइरमेन होनो हाखाया आरो लोगोसे नोङो फ्राइभेत सेक्टरावबो माने बांमानि नोङो ओह साख्रि होनायनि माने राहा गैया मानि कमफ्लित नि दा बेफोरबायदि ओह बेफोरबायदि फ्रब्लेमखौ नायनानै जुदि गभमेन्टया माखासे इनेसियेथिब लायोबा माने ओह बेखार जेंनाखौ सुस्रांनो हायो माने हानायनि जाहोना ओरै मानि नोङो जेरिखम नोङो जे जायगायाव अबे बस्थुया ओह मोनो जाहाथे ओह बेफोरखौ नायै नायै थारमानि बेफोरनि इन्दास्थ्रिफोर बा फेक्टरिफोर बहायनानै होयोब्ला मानि गोबां सुबुङा बेफोराव मानि नोङो खामानि दामानि मावयै दाङै मानि ओह गावनि न'खर संसार जानाय बा गावनि जिउ मोनसेखौ खुंलांनायाव माने बिराद ओह मोजाङै मानि हेल्फ मानि हेल्फ जायो मानि बेफोरखौ ओह गभमेन्टया मानि बेफोरखौ नायै नायै जेनबा नों साननानै लादो जोंनि आसाम आसामयाव नोङो जोंनिया थामानि गोबां फेक्टरि बहायनो हायो जेरै ओह टि फेक्टरि टि फेक्टरिनि थाखाय जोंनिआव बेराद फ्रब्लेम जायो थारमानि जोंनि हायाव मावोबानो जायो मानि टि माबाया टि बिफांया साहा बिफांया माने मावयोबानो जायो खिनथु मावनानै नोङो जेब्लानाखि फिथाय मोनगोन बिलाइ मोनगोन बे बिलाइखौ नों अबे जायगायाव नों माबाहैनो थारमानि मिलाव हैनो दामानि बै इनदास्थ्रिनि थाखाय बिराद फ्रब्लेम जायो आरो बेजों लोगोले जोंनिया जाहैबाय सुफारि गय गयनि जि इनदास्थ्रि जोंनिया एबेल एबेल गय ओह बिफांया ओह गायबानो जायो फिथाया एबेल एबेल मोनो नाथाय खिन्थु द जोंनिया बेवहाय फ्रफार मोनसे फेक्टरि गैया जोंनिया बेजों लोगोसे बेमबु औवानि जे ओह फेक्टरि फोर बहायोबा थारमानि जोंनियाव बेराद मोजां ओह इउटिलाइस जागोन आरो एबेलेबेल माने जोंनि जायगायाव बेफोर बस्थुफ्रा बेफोर बस्थुनि जायगा ओह जे गभमोना नायै नायै जुदि ओह इनदास्थ्रिफोर जुदि बहायनानै होयाब्ला बेयाव गोबां सुबुङा बेवहाय खामानि मावै दाङै ओह गावनि न'खर संसार आरो जिउ खुंनायाव मोनसे बिराद मोजां हेल्फ जागोन होननानै आं सानो मानि बेफोरबायदि ओह बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय गभमेन्टफ्रा ओह गोबां इनेसियेथिब लानो हायो ओह आरो जोंनियाव नाहरबाव मोनसे आरो गभमेन्ट फारसेखौ नायाबालासेनि फ्राइभेट फारसेथिंबो नाहरनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला फ्राइभेट नोङो ओह फेक्टरिफोरबो जोंनियाव बिराद खम मानि जों ओह बेफोरबायदि फेक्टरिफोर बा गिदिर गिदिर इनदास्थ्रिफोर थायोबा जों जोंनि जायगायावनो थानानै मानि गोबां खामानि मावयै दाङै मानि गावनि संसारखौ जों बारहोलांनो हायो दा बैफोरनि थाखायनो थारमानि जोंनियाव खामानि बिराद साख्रिनि जेंनाया जायो आरो लोगोसे बेखार जेंनाया बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों आर नोङो जोंनि भारत हादरखौ नाहरदो गुबुन हादरनि रुजुनायाव फफुलेसना बारा बिरादनो खिन्थु नोंनि गभमेन्ट सेक्टरानो जा बा फ्राइभेट सेक्टरानो जा इनदास्थ्रि पेक्टरिफ्रा मानि बिराद खम दा बिनि थाखाय जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा मानि बिराद ओह बेखार राव मानि गोजौ थाखोनि फराय ओह गोजौ थाखोनि इदुकेसन सोलोंथाय लानानैब्लाबो मानि ओह बिराद ओरैनो बेखार माबायाव गोदोसोनानै दङ आरोखि दा ओह आंनि जिखिनि आंनि गोसोनि साननाय बा आंनि नुहुरनाय आं बेखिनिखौ बुंथिनानै होनाय जाबाय